ہیلو بھائی آپ سبزی والے بول رہے ہیں تو مجھے نا کچھ سبزی چاہیے تھی وہی بھنڈی چاہیے تھی چالیس کلو اور لوکی چاہیے تھی پچاس کلو پرول چاہیے تھی پندرہ کلو اور کریلا چاہیے تھا دس کلو ایڈریس میرا بلرام پور میں ہے پہلے آپ بتائیں اس کا ریٹ کیسا ہے سب بھنڈی کا ریٹ کیسا ہے اچھا ریٹ سے آپ لگا

ہاں ظاہر سی بات ہے مجھے بھی کچھ تو فائدہ چاہیے

ہاں میں تو گاڑی کا انتظام کر دے رہا ہوں مگر آپ کو ایک کام کرنا ہے جیسے آپ میں اپنی گاڑی بھیجوں گا اس پر آپ سامان لدوا دیجیے سبزی اور گاڑی کے ساتھ ایک کسٹمر بھیج دیجیے گا تاکہ مطلب میں پیسہ اس کو دے دوں اس لیے کہ میرے نیٹ نہیں چل رہا ہے تو میں آن لائن پے نہیں کر سکتا معافی چاہتا ہوں اس کے لیے ہوں نہیں نہیں میں کیس رکھا ہوں فوراً آپ کے کشٹومر کو دے دوں گا پریشان نہیں کروں گا نہیں پورا دے دوں گا کشٹمر کو گاڑی کے ساتھ آپ بھیج دیجیے ہاں آپ کو پورا کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک